ईअं त असां कहिड़ियूं ई डिशेज़ ठाहींदा आहियूं पर जॾहिं मां पहिरियों दफ़ो पाओ भाॼी ठाही त मूंखे लॻो कि इन में थोरी टेस्ट घटि पिए आई पोइ मूंखे ख़बरु पई त इन में पाओ भाॼी मसाले जी मात्रा थोरी घटि आहे उनखां पोइ मूंखे उनजो मात्रा जो अंदाज़ु अची वियो